दिक्खो जी गल्ल एह् ऐ भाई गौरमैंट कोला असें कोई फायदा अजें तक्कर ते थ्होआ नेंई ना थ्होआ दा अस चाह्न्ने आं अगर कोई लोन बी दित्ता जा ते लोन इस किस्म दा होऐ कि सस्ता होऐ बगैर सूद दे होऐ ताकि अस उसी इस्तेमाल करचै अपनी खेती बाड़ी च आह्ल्ला किस्म दे बीऽ लैने च खाद सस्ता लैने च बुआही बी असें ई सस्ती पवै इह्दे कोला बगैरा अच्छे किस्म दे बीऽ चाही दे असेंई जियां गंदम दा सब्जियें दे होर दालें दे बीऽ बी चाही दे तेले आह्ले बी बीऽ चाही दे बाकी एह्दे बास्तै गौरमैंट नै चाही दा सवसीडी देऐ असेंगी सस्ते दामें पर खाद देऐ बीऽ बी सस्ते दामें पर देऐ बाकी जेह्ड़ी साढ़ी पैदाबार ऐ जियां अस सब्जी लान्ने आं आलू लान्ने आं गोभी लान्ने आं कड़म लान्ने आं ओह्दा मार्केट च कोई भा नेंई असेंगी मतलव ऐ कि जिन्ना हारा खर्चा औंदा ओह्कड़े पैसे बी नी पूरे होंदे केंई बारी अस अपनी फसल जियां आलू पिछले साल बी असें बुआही ओड़े हे क्योंकि ओह्दा मार्केट च जम्मू लेन्ने आं ते उत्थें कोई छे रपे किलो बिकदे ते छे रपे कन्नै इत्थें मजदूर जेह्ड़ा बोरी भरने आह्ला ऐ पुट्टने आह्ला ऐ फ्ही ओह् मंडी पज़ाने आह्ला ऐ ट्रैक्टर दा कराया उत्थें तोआरना फिर आड़ती गी बी देनी आड़त मतलव असें ते ओह्दे चा सगों घरा पैसे पाने पौंदे न एह् हाल ऐ साढ़ी सब्जी दी इयै कड़म दा इयै हाल गोभी दा दुऐ पास्सै आई जाओ कनक कनक दा जेह्ड़ा गौरमैंट भा कढदी ऐ उनैं गौरमैंट नै पिछले साल इक्की सौ रक्खे दा हा मगर इत्थें कोई गौरमैंट लैंदी त् है नी कनक मजबूर होइयै असें बपारियें गी देनी पौंदी ऐ बपारी अपनी मर्जी कन्नै तोलदे नै उनै बिजली आह्ले कंडे रक्खे दे न बोझे च रमोट पाए दा होंदा ऐ दस दस किलो तोड़ा लोकें कोला बद्ध लेई जंदा ऐ ओह् बपारी फिर अस आपूं जे कंडे पर लेचै कुसै मजदूरे गी लानै पौंदा बोरियां भरने गी तोलने गी चकाने गी उत्थें बी ओह् मनमानी दा रेट लांदे न गौरमैंट दा भा इक्की सौ ऐ ओह् असें कोई दो सौ रपेआ घट्ट गै दिंदे जेह्दे चा सौ दऊं सौ रपेआ साढ़ा कराया लग्गी जंदा उत्थें पजाने दा जे घर दिन्नेआं उसी ते ओह् कंडा बद्ध तोलदा जिमीदार बास्तै बहुत मुश्कल ऐ गौरमैंट गी अस इयै अर्ज करने आं के मुंजी गंदम जां मक्की जेह्ड़ी मतलव ऐ अस साढ़ै कोल पैदाबार होंदी ऐ ओह् कोई उसी अच्छे भा कन्नै खरीदने दा बंदोबस्त कीता जा जां गौरमैंट चुक्कै जां बपारियें पर सख्ती कीती जा कि उस अच्छा भा लान इह्दे इलावा होर बी जेह्ड़ियां जिमिदारें दियां स्हूलतां न जिमिदारें दे कर्जे इत्थें गरीबैं लोकें गी कर्जा थ्होंदा कुसै नी जिमीदार जिमीदार आना करदे रौंह्दे न ते बैंक आह्ले कदें एह्कड़ी फारमैल्टी फलानी नकल लेआओ जमीना दी फलानी गरदौरी लेआओ जी ऐंतकाल दी कापी लेआओ जी अज्ज सारा कम्म डिज़टल होए दा दरखास्त अज्ज देओ पंदरैं बीहें दिनैं बाद कापी थ्होंदी ऐ केंई केंई दिन पटवारी नी लभदा ऐ भाई तसीलदार खुद छप्पे दा रौंह्दा ऐ मतलव ऐ कदें शामी त्रै बज़े औंदा ऐ कदें बडलै जारां बज़े औंदा ते उसलै निकली जंदे अपनै मीटिगें पर पटवारी मीटिगें पर मतलव ऐ जिमीदारें दी इन्नी खज्जल खराबी ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर बिच के कोई कम्म होंदा गै नी ऐ इह्दे एलावा होर जेह्ड़ियां स्हूलतां न जिमीदारें बास्तै अच्छे किस्म दे पौधे दित्ते जान बागबानी बास्तै असें दिक्खेआ इद्धर साढ़ै इलाके च अमरूद होंदा ऐ जां लीची होंदी ऐ अमरूद दे बूह्टे में अपने बगीचे च लोआए न और उनेंगी जिसलै फल देने दे काबल होंदा ते उनेंगी लुड़ी पेई जंदी ऐ हर साल बरसांती बड़ी उनेंगी लुड़ी पौंदी ऐ फल बड़ा अच्छा पौंदा मुट्टा मगर लुड़ी दा इस बागबानी दा जेह्ड़ा मैह्कमां ऐ कोई इलाज नी छड़ा आखदे न बूह्टे गी चूना करो ते जे करो बो करो मगर असें कोई समझ ना औंदा ऐ भाई पूरे ग्रांऽ च गै इयै हाल ऐ एह् लोकें दी जेह्ड़ी पैदाबार ऐ फसल बागबानी दी ओ लुड़ियां गै पेदियां रौंह्दियां नै बाकी आमले दे बूह्टे लाए दे न नर्सरी चा बूह्टे आंदे नै बूह्टे जोआन बी होए दे नै ओह् फलदे गै नी हैन चार चार छे छे साल दे बूह्टे होई गे नै जोआन होए दे न कोई फल नी उनेंगी इह्दे इलावा अम्ब दा बूह्टा दिक्खो साढ़ै अम्ब ते लगदा गै नी ऐ भाई व उच्ची जगह करियै हैल शैल पाइयै लाया बी जा उसी बी बड़ा घट्ट फल पौंदा इयां गुच्छेदार गुच्छे गुच्छे होई जंदा मैह्कमें दी तरफ दा असें केंई बारी आखेआ के एह्दा कोई इलाज़ लप्पा करो कक्ख सुनवाई नी ऐ बागबानी दा कोई दफ्तर गै नी लभदा कुतै असेंगी इयां ऐग्रीकल्चर दे माहिरें कोला अस पुछदे रौह्ने आं बाकी गंदम गी घा मार बिच्च घा बूट पौंदा ऐ उदे मारने बास्तै अस दवाई तुप्पदे रौह्न्ने आं दवाई सारी नकली अवा दी ऐ दवाई दा इस्तेमाल बी करने आं पैसे बी खर्चे होंदे दवाई पर छेड़कनै बास्तै छिड़कने आह्ले गी बी मजदूरी देनी पौंदी मगर असें दिक्खेआ कि ओह् घा मरदा नी ऐ जेह्ड़ी मतलव ऐ सीटी च घा ऐ ओह् ते मरदा गै नी ऐ सारी नकली दवा अवा दी ऐ एह्दै इलावा उब्बन बी फसल दै बिच होंदी ऐ उब्बन दा बी कोई स्हेई इलाज़ नी ऐ भाई गौरमैंट नकली दवा भेजा दी ऐ गौरमैंट दा कोई कंट्रोल नी माहिर जेह्ड़े ऐग्रीकलचर दे न इयां नेंई दै बराबर नै उंदे कोल कोई दवाई नेईं कोई बंदोबस्त नेंई करी सकदे बीऐं बास्तै बी दरबदर होनै पौंदा किसाने गी टाईमें दा बीऽ थ्होंदा नी ऐ अज्ज माहें दी फसल ऐ लोक सोहे आह्ले मांह् राह्ने न अदे केंई केंई चक्कर लाए न कुदै मांहें दा बीऽ नीं थ्होंदा इयां गै जिसलै खाद दी लोड़ होऐ जिसलै मुंजी दा सीज़न औना जिसलै असें मुंजी लानी ऐ उसलै ना डी ए पी लभदा ऐ नां जूरिया लभदा टाईम दा घा मार दवाई जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् बी नकली फिर ओह्दे बाद जिसलै अस गंदम दी बजाई करने आं गंदम दी बजाई दै बेल्लै बी जेह्ड़ा बीऽ चाही दा होऐ गंदम दा साढ़ै इध्दर नत्ती सताह्ट जां दूआ इक सौ शयासी बगैरा इस्तेमात करने आं अस ओह् बी टाईम दा नी थ्होंदा ऐ लोक मतलव ऐ बलगी बलगी बलगी ते अपनै देस्सी बीऽ गै राह्ने पौंदा ओह्दै च गै मजबूर होई जंदे डाई हैल फिर उस्सै लै शार्टेज आई जंदी ऐ जे अवै बीऽ ते मतलव ऐ सौ सौ रपेआ तोड़ा ते पंजाह् पंजाह् रपेआ तोड़ा डीलर ब्लैक दिंदा जिमीदार बचैरा बोलदा ना ओह् शुकर करदा कि मिगी खाद दा तोड़ा थ्होई जा गौरमैंट गी अस चाह्न्ने आं कि

पैस्टिसाईड़ बी उऐ मंगवान फर्टीलीईज़र जेह्ड़ा डी ऐ पी ऐ जूरिया ओह् बी ऐग्रीकलटर दियां दकानां होनियां चाही दियां पैह्लैं कोपरेटिव सोसाईटी दिखदियां हां कोेई चोरी नेंई ही जो रेट हा गौरमैंट दा उस्सै रेट उप्पर फर्टीलाईज़र किसानें गी थ्होंदा हा और टाईम सिर थ्होंदा हा मगर अज्ज कोई बिरला बिरला डीलर ऐ अपनी मनमानी दा रेट लांदे तसील लैवल उप्पर इक दो बिशनाह् बिच्च गै बाकी ग्राएं च छोटे डीलर ते कामजाब नी होंदे असें गौरमैंट गी इयै कि बागबानी आस्तै बी गौरमैंट कोई माहिरें गी हिदायत करै कि टाईम दे साढ़ै बूह्टें गी दिक्खै बमारी लग्गी दी ऐ जिसलै लुड़ी पौंदी ऐ फल गी कोई लाज नी अम्बैं दै बूह्टें गी गुच्छे लगदे न ओह्दा कोई लाज़ नी बस एह् इन्नी हारी गल्लें कन्नै गै में मतलव ऐ अपने मैह्ने दे ग्रांऽ दी तरफ दा गौरमैंट दे ऐह्लकारें गी अर्ज करना चाह्न्नां कि ओह् बक्त सिर आह्नियै जेह्ड़े साढ़े बीऽ खाद हैल ऐ दवाईयां न पैसटिसाईड छड़काओ बास्तै पंप जेह्ड़े औंदे नै ओह् दिक्खेआ असें इक दो बारी पंप आंदे जेह्ड़े आंदा सारे खराब कुसै नी नोज़ल खराब कुसै दी बाशल फट्टी दी कुसै दी किश कुसै दी किश छड़ा पैसा देइयै औन्ने आं घर मगर ओह् बेकार ऐ ना ओह्दा कोई स्पेयर पार्ट थ्होंदा परतियै जां ते गौरमैंट गी चाही दा कि एह्बी चीजां जेह्ड़ियां ऐग्रकलचर डिपार्टमैट कोल औन ऐग्रकलचर डिपार्टमैट कोल पंप दा दवाई छड़काओ पंप दा कोई स्पेयर पार्ट नी कोई बाशल नी कोई नलकी नी कोई पाई कोई मतलव टयूब कुछ नी थ्होंदा ऐ अस गौरमैंट गी अर्ज करना चाह्न्ने आं कि इस तरफ ध्यान दित्ता जा तां गै किसानें दी बेह्तरी होई सकदी ऐ